میں نے فوٹو گرافی کو شوق کے طور پر اس وقت چنا جب میں نے پہلی بار قدرتی مناظر لوگوں کے جذبات اور روز مرہ کی زندگی کے خوبصورت لمحات کو کیمرے میں قید کرنے کی طاقت کو محسوس کیا یہ شوق آہستہ آہستہ ایک جذباتی وابستگی میں بدل گیا فوٹو گرافی سے دلچسپ پیدا ہونے کے کچھ وجوہات ہیں مشاہدے کی عادت مجھے شروع سے چیزوں کو غور سے دیکھنے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو سمجھنے کا شوق تھا فوٹو گرافی نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں نے اپنے مشاہدوں کی تصویری شکل میں محفوظ کر سکوں پہلا کیمرہ یا موبائل فون جب میں نے پہلا کیمرہ یا ایک اچھا کیمرے والا موبائل فون ملا تو میں نے آزمانا شروع کیا کی روشنی زاویہ اینگل اور وقت کسی کس طرح ایک تصویر کو عام سے خاص بنا سکتا ہے تعریف اور حوصلہ افزائی جب میری تصاویر کو دوسروں نے سراہا تو مجھے اور زیادہ سیکھنے اور بہتر کام کرنے کا حوصلہ ملا جذبات کی کہانی سنانا میں نے جانا کہ فوٹو گرافی صرف تصویریں تصویریں کھینچنا نہیں بھی ایک مکمل کہانی سنانے کا ذریعہ ہے کبھی خاموشی سے کبھی مسکراہٹ سے